अस देआली बनान्ने होन्ने देआली गी बड़ा मज़ा आंदा देआली गी जेह्ड़ा सारें कोला बड्डा ध्यार ऐ एह् सारे गै मनाया जंदा एह् ते केह् बनाया जंदा ऐ दिक्खो हां इस दिन श्रीराम भगवान जी आए हे चौदां वर्ष दा वनवास कट्टियै ते उंदे आने दी खुशी बिच आक्खदे भला उंदे ग्रांऽ आह्ले हे उनें शैल दीपक जलाए हे भला मतलब शैल पटाखे पटूखे चलाइयै उंदा स्वागत कीता हा ते ओह्दे बाद अस बी जेल्लै अस बी दिवाली मनान्ने साढ़े इद्धर बी सारे लोग घरै दी पैह्लें सफाइयां करदे सफाइयां करियै शैल अपने रंग रोगन करियै शैल अपने घर रंगांदे ते फिर बच्चे उस दिन बड़ा चाऽ होंदा बच्चें बच्चे उस दिन सबेरै सबेरै उट्ठियै दुकानै पर जंदे शॉपिंग करदे ते शैल पटाखे लैंदे फिर पटाखे लेआंदे फिर शैल ञ्यानें मतलब एंजॉय करदे इक्क दूऐ दे घर जंदे डब्बे दिंदे ते मठाइयां ते जेल्लै देआली आंदी ते सारे इक्क दूऐ गी मबारखां दिंदे देआली दियां ते फिर शामीं बेल्लै शैल लक्ष्मी पूजा होंदी पटाखे चलांदे रुट्टी बनाई दी होंदी राजमांह् बनांदे चौल बनाए दो होंदे पूड़ी बनाई दी होंदियां गजरेला बनाए दा होंदा फिर ओह् फिर मिठाई लेआई दी होंदी बाह्रा ते शैल मतलब पूरा ओह् कीते दा होंदा बनाइयै रक्खे दा होंदा फिर रातीं बेल्लै सारे किट्ठे होइयै बैठदे फिर लक्ष्मी माता दी पूजा करने होने फिर पटाखे चलान्ने होन्ने लक्ष्मी माता अग्गें बी सुरसुरियां चलान्ने होन्ने फिर दीये जलान्ने होन्ने मोमबतियां जलान्ने होन्ने पूरे कोठे उप्पर पूरे बाहर आंगन सारे मतलब दीये गै दीये जलान्ने होन्ने शैल ते सारे जनें पूजा करदे बैठियै फिर जेह्ड़ी इक्क घरा दी कुड़ी होंदी ओह् प्लेटा बिच मोमबती पाइयै जगाइयै कि सारे अग्गें मतलब ओह् प्लेट फेरदी कि सारे मतलब बड्डें दा शीरबाद लैंदे ते लक्ष्मी माता दी पूजा करियै शैल नचदे ते शैल डीजे लाइयै नच्चदे लोग सारे किट्ठे होइयै पटाखे चलाई चलाई हद्द करदे फिर एह्दे बाद करवाचौथ दा ध्यार आई जंदा थोह्ड़े दिनें बाद करवाचौथ गी केह् होंदा की ओह् जनानियें दा ध्यार करवाचौथी दा ध्यार सारे मतलब अपने घरै आह्ले दी लंबी उम्र बास्तै रक्खदियां ब्होई दियां ते ओह् सबेरै उट्ठियै सारें कोला पैह्लें सब उट्ठो सबेल्ला ते उसी केह् बनांदे फेमियां बनांदे फेमियां बड़ियां मश्हूर होंदियां उसलै फेमियें दा मतलब ओह् करदे सबेरै बनाइयै रुट्टी बनांदे सबेरै फेमियां खंदे फिर रुट्टी खंदे फिर ओह्दे बाद चुड़ियां पांदियां जनानियां फिर ओह्दे बाद परतियै उठदियां फिर ओह्दे बाद फिर सबेरै उट्ठियै शैल न्हाई धोइयै शैल चूड़ियां भरियै पांदियां ते मेकअप ते फिर ओह्दे बाद मेकअप करियै ते फिर रातीं बेल्लै शैल शंगार करदियां चंद्रमां दिक्खदियां पूजा करदियां अर्घ दिंदियां फिर रुट्टी बनाई दी होंदी शैल फिर पूजा करियै रातीं रुट्टी खाई लैनी ते बर्त भाई बड़ा सर्वश्रेष्ठ बर्त मन्नेआ गेदा अपने पतिदेव दी लंबी उम्र बास्तै ते ओह्दे बाद फिर करवाचौथ बी पूरे साढ़े इद्धर मतलब जेएंडके बिच सारे गै मनाया जंदा करवाचौथ दा बरत फिर ओह्दे बाद आई जंदी लोह्ड़ी लोह्ड़ी दा ध्यार बी मनाया जंदा लोह्ड़ी दा ध्यार मनाया जंदा लोह्ड़ी गी बी रातीं बल्लै अर्घ दिंदे शैल बेह्ड़ै अग्ग बाल्लियै शैल परदक्खन लैंदे ते नचदे शैल डीजे लाइयै फिर हार परोए जंदे मुंगफली रयोड़ियां सब ओह् करियै मतलब लोह्ड़ी दा ध्यार बी मनाया जंदा लोह्ड़ी बी सारे मनाई जंदी होर बी मनांदे लोग ते ओह् सुक्की सब्ज़ी साढ़े जम्मू बिच जादै कठुआ ई प्रेफर करदे लोग ते फिर ओह्दे बाद चैत्र म्हीनै आई जंदे अग्गें नवरात्रे आई जंदे होली आई जंदी होली बी सारें कोला बड्डा ध्यार ऐ होली आह्ले दिन बड़ा मज़ा करदे ओह् इक्क दूऐ गी रंग लाइयै सारें गी मतलब मबारखां देनियां सारें ई गै रंग लाना ते फिर ओह्दे बाद रुट्टी बनाई दी होंदी फिर रुट्टी पर सद्दना अपने घर सारें ई रुट्टी खलानी राजमांह् बनाए दे होंदे चौल बनाए दे मटर पनीर बनाए दा होंदा गोभी बनाए दा होंदा गजरेला बनाए दा होंदा पूड़ियां बनाई दियां होंदियां ते फिर मतलब सारें गी सद्दे दा होंदा अपने गोआंढी उनेंगी सद्दे दा होंदा जेह्ड़े अट्ठ दस्स लोग होंदे फिर उंदे कन्नै होली मनानी शैल रंग रुंग लाना इक्क दूऐ दे ते फिर शैल बैठियै रुट्टी खानी ते मज़े कन्नै नच्चना ते शैल मतलब ते शैल भी होली सारे मनाई जंदी होली ते बरत सारे गै मनाई जंदी साढ़े हिंदोस्तान च ते इत्थें भाई जम्मू च बी शैल मनांदे लोग होली होली ते फ्ही ओह्दे बाद आई जंदे चैत्र म्हीने नवरात्रे नवरात्रे आई जंदे माता रानी दे नवरात्रे आई जंदे सारें कोला श्रेष्ठ मन्ने गेदे नवरात्रे एह् साल च दौ बारी आंदे इक्क बारी एह्कड़े नराते आने दूई बारी अक्तूबर म्हीने नवरात्रे आने ते हून जेह्ड़े एह् नराते आने अट्ठ दिन शैल पूजा करनी माता वैष्णो देवी दी घर सबेरै सबेल्ला उट्ठना शैल न्हौना ते माता रानी दी जोत जगानी माता दी सांख लाई दी होंदी माता दी सांख दी इन्नी शैल केयर करनी होंदी उसी पूरा दिक्खना कि भला किन्नी होई किन्नी नेईं ते टाईम टाईम दा उसी पानी देना टाईम टाईम दा उसी भोग लगाना टाईम दी पूजा करनी सबेरै शामीं ते अट्ठ दिन शैल सत्संग करना माता रानी दा बर्त रक्खना ते बर्त बिच फलाहार बनाना द्रेऊऐ दे आटे दे पकौड़े बनाई लैने कदें चौल बनाई लैने कदें ढोड्डे फुल्के बनाई लैने कदें द्रेऊऐ आटै दे फुलके बनाई लैने कदें आलू कन्नै खाई लैने कदें गोभी कन्नै नवरात्रे दे बर्त च इंया बी सबकिश खाई लैंदे लोग ते उसी केह् आखदे फिर सबकिश शैल मतलब माता रानी दी बड़ी किरपा होंदी ते बर्त बड़े आखदे नी भला सच्चे मन कन्नै बर्त रक्खने होन ते सब मनोकामनां माता रानी पूरियां करदी सबकिश भाई शैल माता रानी दा ते ओह्दे बाद ओह् ते ओह्दे बाद रक्खड़ी आई जंदी जन्माष्टमी दा ध्यार जन्माष्टमी ते कृष्ण भगवान दा जन्मदिन होआ ते सांबा बिच घगवाल बिच इक्क नृसिंह धाम ऐ उत्थें मेला लगदा उत्थें मज़ा आंदा दुनियां दूरा दूरा आंदी उत्थें मत्था टेकन भगवान दे सत्संग होंदे इन्ने बड्डे बड्डे सिंगर आए दे होंदे सत्संग करदे पूरी रात उत्थें इन्ना मज़ा आंदा मेला एड्डा बड्डा मेला लगदा कि झूले लाए दे होंदे ते ञ्यानें इन्ना मज़ा करदे ञ्यानें आक्खदे चलो झूल्ले लैने अस झूल्ले लैने गी चली जन्ने किन्ने झूल्ले लग्गे दे होंदे किन्ना समान लग्गे दा होंदा दिक्खने ई उत्थें सूट सस्ते थ्होआ दे होंदे सबकिश मतलब मेले च बी सबकुछ बने दा जलेबियां पकौड़े गोल गप्पे हॉटडॉग जूस ओह् बड़े भांति भांति दे स्टॉल लग्गे दे होंदे उत्थें ते फिर ओह्दे बाद फिर ओह्दे हबाद जन्माष्टमी दे बाद रक्खड़ी आई जंदी रक्खड़ी बी सारें कोला शैल ध्यार भैन भ्राएं दा ते फिर रक्खड़ी आह्ले दिन शैल रुट्टी अपने अपने प्यौके जाना शैल मां नै रुट्टी बनाई दी होंदी रुट्टी बिच बथ्हेरा किश भठोरू बनाए दे होंदे आलू बनाए दे होंदे पनीर बनाए दा होंदा चौल बनाए दे होंदे राजमांह् बनाए दे होंदे गजरेला बनाए दा होंदा भैना बी शैल बड्डे लेइयै गेदियां होंदियां ते रक्खड़ी दा ध्यार बड़ी धूम धाम कन्नै मनांदे